اردو زبان بہت اچھی ہے اردو تو ہم لوگ کا جو ہے ایک اردو بھاشا ہے اور اردو بولنا چاہیے اردو جو ہے بہت اچھی تربیت ہے اور اردو پڑھنا بھی چاہیے بچے کو اردو تربیت بھی دینا چاہیے اور اردو زبان چالو رکھنا چاہیے ہر انسان کو اور ہر انسان کو سیکھنا بھی چاہیے اردو جو ہے بہت بہترین چیز ہے اردو مسلمان کے لیے سب سے اچھی بھاشا ہے اچھی بولی ہے اچھی آواز ہے اور اردو کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے اردو بہت اچھی چیز ہے اردو بچے کو سکھانا چاہیے پڑھانا چاہیے اور ہر انسان کو سیکھنا چاہیے اردو کا الفاظ اچھی ہے اردو میں جو ہے اردو میں جو ہے پڑھائی کرنا چاہیے اردو میں بچے لوگ کو سکھانا چاہیے اردو کا بھاشا چالو رکھنا ہے اردو مادری بھاشا ہے مسلمان کے لیے